हिन ॾियारी ते अं फ्लिपकार्ट ते ऑफर पेियो हली अं डिस्काउंट वगे़रह डोरमेट ते त मूंखे डोरमेट वठिणा हुआ मां ऑनलाइन वरता ऐं घुराया डिलीवरी थियण खां पोइ हं ॾियारी जो टाइम हो त होदी जे अगियां अने हिते ॿ टे डोरमेट घुराया जीअं रखिया पर जे क जंहिं हिसाब सां मां ॾिठो हुनमें जीअं कलर एतिरो सुठो अट्रेक्टिव लॻे पाण खे ॾिसी करे वणी वञे पर पीस अचण खां पोइ एॾो मज़ो कोन्ह पियो लॻो मटिरियल बि जहिड़ो चउं जहिड़ो लिखउं अहिड़ो मटिरियल बि सही न न पियो लॻो तंहिंखां पोइ उन डोरमेट खे होदी जे ॿाहिरि रखण पोइ जीअं ॿाहिरि पेरु रखूं था त सवलो उघजनि बी नथा कलर पेरनि में चिपकी थो अ लॻी थो वञे थोरो घणो ऐं क्वालिटी बि एॾी बेकारु ऐं हिक जॻह ते डोरमेट बीहे ई न पियो हेठि सवली तरह हेठि बीहे खिसकी थो वञे जीअं मूंखे मज़ो न आयो न डोरमेट में ऐं मां तव्हांखे त हीअ डोरमेट वठण जी सलाहु त बिल्कुलु बि न ॾिंदीमाव अं ऑफर मां वरितो पर जहिड़ो डिसी करे जे हिसाब सां शय घुराई पर एॾी क्वालिटी मूंखे सही न लॻी ऐं मां तव्हांखे हीअ वठण जी सलाहु न ॾिदीमांव